میں نے تحفے کے طور پر اپنے دوست کے لیے ایک شاعری لکھی ہے جب میں نے ان کے سامنے یہ شاعری پڑھی تو ان کو بہت اچّھا لگا اور ان کو بہت پسند آیا